सिंधी अबाणी ॿोली इयो असांजे सिंधी जो गानो आहे असां नसीबु वारा आहियूं सिंधी आहियूं सिंधी भाषा असांजी ॾाढी सवली आहे ॿाहिरां खां माण्हू अचनि सिखी सघनि था ॾाढी सवली आहे घर में भी सभिनी सां सिंधी ॻाल्हायो सिंधी ॻाल्हाइण सां घर में ॿारनि खे बि सिंधी भाषा ईंदी ॿाहिरां खां जेके ईंदा उन्हनि खे सिंधी अची वेंदी आहे सिंधी भाषा ॾाढी सवली ऐं सुठी आहे सिंधी भाषा ॾाढी सवली आहे जेको सिखे ॾाढो सुठो आहे ॾाढो सुठो आहे सिंधी भाषा ॾाढी सुठी आहे